मैंने कल नया फ़ोन लिया है विवो वी ट्वेंटी का यह बहुत ही अच्छा फ़ोन है पचास मेगा पिक्सल का कैमरा है और अब काफ़ी अच्छी फोटोज देता है रात को भी अच्छी क्लैरिटी के संग फोटो देता है और पाँच सौ बारह जी बी की मेमोरी है और दो सौ छप्पन एम बी की रैम है और काफ़ी नए फीचर्स है और बहुत ही अच्छा फ़ोन है यह